घोड़ा घोड़ा तऽ खाली राखले से नहि होतै ओकरा खूब खिएतै घास खिलेतै दुभी खिलेतै बूट ओकरा चाही ओकरा दूध एक दुइ किलोके भी चाही तब खाली खिएलेसे नहि होतै तब ओकरा पचबै खातिर जइसे ओ पचतै कोना ओकरा तऽ ओकरा दौड़ाएल जएतै खूब पाँच किलो सात किलो दस किलोमीटर तकले दौड़ेतै दौड़ाएके दौ दौड़ेतै दौड़ेतै दौड़ाबिते घामे घाम होइ जएतै घामे घाम होलाके बाद ओकरा फेर तुरन्त ओकरा एकाएक ओकरा रोकि बान्हि नहि देतै ओकरा फेर अस्थिरसे दस मिनट पनरह मिनट खूब बढ़िआँसे घुमेतै दस राउण्ड घुमैके ओकरा गाछतर लै जएतै पन्खामे लै जएतै रहतै रस रस तऽ ओकर ठण्डामे घाम पचतै घाम पचलाके बाद ओकरा अगर धुरी गरदा छै तऽ ओकरा तनि छोड़ि देतै ओ अपने ओ लेट जएतै लेट जएतै ओन्ने गरम पानि करैले चढ़ैले रहतै आओर एगो अमरलत्ता होइ छै ओकरामे दैके ओकरेसँ रगड़िके मालिश करतै तब ओकर चालि बनैलासँ होइ छै घोड़ाके घोड़ाके अएसे नहि घोड़ा राखलासे नहि होइ छै घोड़ाके चाही सवार

एगो कहल जाइ छै खोसकी चलै छै मझमे एगो चालि मने चालि चलतै तनिक नहि उखड़तै दोस तेसरका भेलै जे ओकरा दौड़ेतै खूब वेगमे हवाके वेगमे दौड़तै इएहसब रहलै घोड़ा घोड़ा कहै नहि छै घोड़ा रोड़ा घोड़ा राखनाइ कोइ मामूली बात नहि छै घोड़ाके खिएबे पड़ै छै तब भेलै घोड़ा घोड़ाके भी चाही ओकरा थोड़ा भी ब बुझनुक होइ छै यदि कहबै ओकरा रुकैले ओहिजा रुकतै दौड़ेले कहबै दौड़तै हल्का ओकरा इशारा देबै एड़ी इशारा देबै तऽ दौड़े लगतै वेगमे आओर रोकैके होतै हल्का लगाम ओकरा तनिगो रोकि लेबै बुझनुक छै तुरन्त रुकि जएतै रहलै कहीँ गिर गेलिए ओकरापरसँ तऽ ओ भागि नहि सकै छै ओ घोड़ा भागि नहि सकै छै ओहिजे हमरा पजे हमरा ओ अपना फुलकतै सुँघतै कि हमर किसानके कि भै गेल हँ एतना बुद्धिजीवी छै हिँहिँएतै लोक अगल बगलके तब आबै छै रहलै जे बेमार घोड़ा बेमार भी पड़ै छै बेमार पड़ै छै तऽ कोना पता चलतै तऽ फुरकै छै फुर्र फुर्र करै छै फुरकी बन्द हो जाइ छै ओ अन्दाज आ जाइ छै जे नहि ई घोड़ा बेमार छै तऽ ओकरा रेगनीके फड़ अथी कैके खैनीके सुरकी दैके ओकरा फुरकाबै छै एक नाक बन्द कैके कोनाहु कोनाहुके तऽ ओहिसे ठीक हो जाइ छै ओहिसे नहि ठीक होइ छै दवाइ दिए पड़ै छै दवाइ देला ओलाके बाद मानिके चलहो जे सब घोड़ा घोड़ा होइ छै घोड़ाके बड्ड बुझै आबै छै ई नहि जे अनबुझ घोड़ा नहि होइ छै किसानके चिन्है छै कहीँसे अएबै दूरसे तऽ हिँहिँआए लागतै किसान आ रहलै हँ हमर तब पशु भी कहै छै जे प्यार का भूखा रहता है मनुखसे जादे प्रेम करहो पशु चिन्हतऽ मनुख तऽ किछु चिन्है चिन्ह चिन्ह छोड़ि देलकै हँ लेकिन अभी भी पशु चिन्ह राखने छै